खेतीकमे तखन अपने जे छै दू चारि पाँच घण्टा तखन समय हरेक आदमीके पाँच छओ घण्टाके समय तऽ बिताबैत छथिन खेतीमे समय बिताबयके मुख्य कारण छै जे कि खेती तो अच्छा तखन होयबे करै छै साथ साथ स्वास्थ्य हिसाबमे भी बहुत फायदा तखन होइ छै स्वास्थ्यतामे फायदा होइके मुख्य कारण छै कि पेट जैसे आदमीके तखन निकलि जाइ छै जे छै खेतीमे काम कयलासँ ओ घटै छै तखन जे डाइबिटीज जैसन रोग होइ तखन जे खेतीमे काम करयके कारणसँ फायदा हो जाइ छै तखन जे छै बहुत तरहके जे अपनेके जे छै साँस तखन जे फूलैत छै तखन खेतीमे अपने काम करबै तऽ ओहि परमे भी कमी एतय खेतीमे काम कयलाक जे स्वास्थ्य सुविधामे बहुत लाभ छै आ तखन खेतमे जे समय लगलै काम करिते गामक लोकक जे हइ से पाँच घण्टा छओ घण्टा तखन काम करै छै एकर विपरीत की छै कि अपनेके स्वास्थ्य लाभमे तखन एनर्जी जे प्रदान होतै खेतीमे जे सुबह सुबह जे अपने तखन जे काम करय जेबै चाहे कुदारी भी चलेबै एहिसँ अपनेके एनर्जीके फायदा मिलतै आओर एनर्जीसँ बहुत तरहसँ स्वास्थ्य लाभ होइ छै जैसेकि बहुत लोककेँ साँस फूलयके नयापर बिमारी हो गेलै फैट बढ़ि जाइ छै तखन आ एकरा कारण जे हइ आदमी शरीरक काम नहि करि पबै छै बादमे जकरा कारण ओकरा बहुत साँस फूलैत छै अगर इही काम तखन खेतीमे जा कऽ कुदार चलेतै चाहे हल चलेतै तऽ ओहिसँ कि होइ छै ओकरा शरीरके जे हइ विकारमे घटै छै पसेना गिरै छै जकरा कारण जे हइ बहुत तरहके बिमारी जे हइ शरीरसँ खत्म होइ छै एहिके लेल सभी आदमीके तखन जा कऽ खेतीमे काम करबयके चाही चारि घण्टा पाँच घण्टा दू घण्टा जेतय तखन हुनकासँ सम्भव हो सकै छै तखन काम करबयके चाही आओर स्वास्थ्यके लेल खेतीमे जाइके लेल बहुत ही एक बहुत अच्छा व्यवस्था छै प्लेटफॉर्म छै जेकि अपन खेतीके सृजनके साथ साथ तखन हुनका स्वास्थ्यके भी लाभ फायदा होबक चाही